हैलो हैलो अंजी हां एह् एह् कंस्ट्रक्शन दा साढ़ा चक्क रेलवे स्टेशन कश हां बिल्डिंग इ'यै सिंगल बिल्डिंग गै बनानी हां इक बाथरूम बनाना ऐ ते हां होर इक किचन दो दो हां इक डाक रूम हां दो कमरे बनाई ओड़ेओ इक स्टोर रूम आई जाना ते पौड़ी बी बनाई ओड़ेओ हां नेईं नेईं सिंगल गै बनानी ऐ

हां ओह्बी बनाना इक हां हां कोई निं नक्शा नक्शा बनाइयै तुसें ई भेजी ओड़गा अ'ऊं चलो इस्सै नंबर पर भेजना निं

ठीक ऐ ठीक ऐ तुस किन्ना लैन्ने तुस सनाओ निं दो लक्ख अच्छा अच्छा होर लेबर बगैरा सारी थुआढ़ी होनी ना

अच्छा अच्छा शटरिंग सरिया बगैरा सारा नेईं नेईं ओह् करियै तुसें देना निं ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा ओह् गुत्थियां सनाई ओड़ेओ निं किन्नियां आह्ननियां सीमैंटे दियां भी आह्नी ओड़गा निं समान शमान रेत्ता शेत्ता किन्ने टिप्पर हां हंजी हंजी ठीक ऐ ठीक ऐ कदूं धोड़ी आई जाह्गे हां तुसें कदूं धोड़ी आई सकदे तुस इ'यां एल्लै लग्गे दे कुतै जां फ्री एल्लै लग्गै दे फ्री न ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया